میں نے حال ہی میں ایک گیس اسٹوو خریدا اور میں اس کی پرفارمرس اور عمومی معیار سے کافی مایوس ہوں شروع سے ہی میں نے کئی مسائل کا سامنا کیا جو میں نے خریدی سے مجھے گیرمسرور کر دیا ہے سب سے اہم اس کی آگ لگانے کی نظام بہت غیرمعتبر ہے برنل کو آگ لگانے کے لیے کئی مقم مل کوششیں ضروری ہوتی ہے جو نہ صرف تنگی کا باعث بنتی ہے بلکہ بہت زیادہ وقت ضائع کر دے کرتی ہے یہ عدم معتبر پکانے کے عمل کو بےفائدہ پریشانی بناتی ہے اور غیرضروری کردار کا سبب بنتی ہے